हॅं दीदी अयबै मतलब क्लिनिकपर बेगुसरायमे तनिये दूर पड़ै छै हॅं मिल जेतै तऽ हॅं दए देब बहुत अच्छा मिलत इहाँ आइए ने दवा मिल जायत लेकिन अपनेक टाइम टेबुल खाइ लए पड़त कोर्स भरि छओ महीना धरि नहि नहि दीदी आइए ने बिश्वास हइ तऽ अपने मिल जायत बढ़िआँ दवा फीस नहि फीस नहि लागत नहि पाँच सए रुपया तकमे अपनेक हो जायत दवा

हॅं तऽ आइए जल्दी आबिके लए जाइए तब तक अपनेक ओ जते जल्दी दवा खेबै ओतना जल्दी सुरछित रहबै केना खेबै मतलब शाम सुबह लोक कतऽ खाइ छै केतना मतलब एगो गोली करिकऽ लेकिन ततेक मतलब महीना अपनेक पुरबेक पड़त छओ महीना धरि हॅं जोड़ि लियऽ ने छओ महीना के तीन चारि हजार रुपैआ लागि जायत हॅं सही हो जेबै अपने बिश्वास करिकऽ अइयो ने दए देब ने खैबे बिश्वास कए कऽ सही हो जइबे सही हो जइबे अइयो ने अपने लए ने जेबै पहिले दवा खाइकऽ ने देखियै आर सभचीजके दवा भी रखै छियै जेना अगर बगलमे होलै खाँसी सरदी बोखार मतलब कोइ भी चीज बीमारी छै तऽ ओ भी बीमारीके हम इलाज करै छी अगर बगलमे कहबै लैके अयबै अपना

तऽ सभ बीमारीके अपनेके इलाज कराउ अयबै दवा सुइया पड़बै खइबै ठीक होबै जेना बुखार छै तऽ बुखारमे शाम सुबह पड़ै ने छै दवा तऽ अपनेक सुइया भी लेल पड़त दवा खाइ लए पड़त ई सभ करबै उपयोगी तब ने आयबै